سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں لوگوں کو نو آموز اور دنیا کو بہتر بنانے کی صلاحیت سے لبریز ہونے کا احساس ہوتا ہے نئے اختراعات ترقی کر رہی تیکنالوجی اور عملی تج تجربات نے انسانوں کو کرشمہ دیا ہے کہ وہ ممکنہ حل تلاش کر سکتے ہیں اور دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اپنے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں جس کی ایک ابھی حالیہ مثال ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کا نام آرٹیفیشئل انٹلیجنس ہے جس کا ایک پروڈکٹ جیسے چیٹ جی ٹی پی ہے جس نے انسانی زندگی کو آسان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اسی طرح آرٹیفیشئل انٹلیجنس پہ ابھی اور بھی کئی ساری چیزیں ایجا ایجاد ہو رہی ہیں اگر کسی خصوصی سائنسی اکھتراع یا موضوع کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے مختلف ذرائع ہیں جیسے انٹرنیٹ سائنسی موضوعات کی تازہ ترین ترقیات اور اخبارات کو جاننے کے لیے ویبسائٹس ویب بلاگس خبری ویبسائٹس اور سائنسی اخباروں کو تلاش کریں کتابیں اور مضامین سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوعات پر کتابیں پڑھے اور انٹرنیٹ پر موجود مضامین کو مطالعہ کریں اور ایک ذریعہ جیسے شوشل میڈیا سائنسی ماحولوں میں شامل ہونے کے لیے سائن سائنسی اور ماہرین کے اکاؤنٹس کو فالو کرے ایک دوسری ذریعہ سائنس کے بارے میں جاننے کے لیے ویبینار اور میٹنگس بھی ہیں اہم ویبینارز اور سائنسی مواد پر مبنی اہم میٹنگ میں شرکت کریں اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں سائنس کے بارے میں جاننے کے لیے